जी सर क्या मेरी बात थियेटर इस्टाफ़ से हो रही है सर आपका नाम क्या है हाँ सर तो सर आपके यहाँ से मुझे तीन टिकेट बुक करनी थी सर ऑनलाइन बुक करना चाहती हूँ अगर हो जाए तो सर अभी के समय में कौन सी सबसे ज़्यादा चल रही है मूवी हाँ सर हाँ सर हाँ सर मुझे चाहिए सर कितनी मतलब एक टिकेट कितने की पड़ रही है हाँ सर सर मुझे

हाँ सर तो सर मुझे न कम्फ़र्टेबल चाहिए सीट वगैरह की अच्छे से बैठ सकूँ मैं हाँ सर तो उसका तीन टिकेट चाहिए सर मुझे तो सर कितना चार्ज बन जाएंगा इसका पूरा सर तीन हैं हम लोग हाँ सर और सर ऑनलाइन का कुछ चार्ज हाँ सर तो सर मैं ऑफ़लाइन आकर ही करती हूँ टिकेट बुक सर यह कहाँ पर है वैसे आपका ये सिनेमा थियेटर तो सर आप मुझे इसकी लोकेसन मेरे इसी वाट्सअप नम्बर पर भेज दीजिए प्लीस हाँ सर और मैं आपको अगर कुछ परेशानी आती है तो मैं आपको इसी नम्बर पर कॉल बैक कर सकती हूँ न सर ठीक है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद